بائک چلانے کا میرا بائکنگ کا میرا جو شوق ہے وہ بچپن سے رہا ہے اور بچپن سے میں نے جگہ جگہ بائک سے سفر کیا اور بہت لطف اندوز ہوا اور میں نے طرح طرح کی بائکیں چلائیں اور ان بائکوں سے مختلف جگہوں کا سفر کیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بائک سے منالی منالی کا سفر کیا اور منالی میں برف باری ہو رہی تھی اور اتنی برف باری میں بھی میں نے بائک چلائی اور اس میں مجھے بائکنگ کے دورا ن بہت اچھا فیل ہوا اور جب میں نے اس چیز کو اپنے دوستوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے برف باری میں بھی بائک چلائی ہے اور میں نے مجھے وہ وہ چیز بہت پسند آئی ہے تو میرے دوست لوگ بھی اس چیز کو پسند کیے اور وہ لوگ بھی وہاں جانے کے خواہشمند ہوئے وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم لوگ بھی آنے والے چھٹی میں وہاں کا سیر کرنے کے لیے نکلیں گے تو ہم لوگ دوبارہ پھر ساتھ میں چلیں گے